ہیلو جی سینٹرل بینک جی مجھے ایک اکاؤنٹ کھلوانا تھا ایک نارمل اکاؤنٹ کھلوانا ہے جی تو مجھے اس کے لیے کیا کیا ڈاکیومنٹ کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو میں کل آپ کے آپ کے پاس وزٹ کر سکتی ہوں لے کر جی تو پھر سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہے سیونگ کتنا بیلنس رہے گا میم اچھا اچھا تو پرووائڈ کرے گا میرا اکاؤنٹ کھلنے کے بعد نام لکھا ہوا آئے گا